जोङो बर' रावखौ जोंनि आंगोथिखौ बेरखांहोनो एबा जोंनि आंगोथिखौ बैफोर सुबुंफोरनि गेजेराव मोनथिहोनो थाखाय बाहायनाय जायो मानोना जोङो जोंनि बर' हारिया जेब्लाबो बे बुहुमआव थांनानै थाबाय थानो हाथों आरो बेखौ जोङो जेब्लाबो फोथांनानै लाखिनो हाबाय थाथों बिनि थाखाय जोङो बर' रावखौ बाहायनाय जायो बर' रावखौ जोङो जोंनि जोंनि फिसा फिसौआ इयुनआव जाहाथे मोजाङैनो मोजां जों बायदि बर' जाहैनो हायो बिनि थाखाय जोङो बर' रावखौ बाहायो बर' रावखौ जोङो जोंनि इयुन जोलैया जाहाथे बर' रावखौ जोंनि इयुन जोलैआ जाहाथे बाहायहैयो बिनि थाखाय जोङो बर' रावखौ बाहायनाय जायो बर' रावजों लोगोसे जोङो बर' हारिया जेब्लाबो जों बुहुमआव थांनानै थाबाय थाथों बिनि थाखाय जोङो बर' रावखौ बाहायनाय जायो मानोना बर' रावानो जोंनि आंगोथिखौ जेब्लायबो सिनायथि होयो आरो बर' रावनि थाखायनो जोङो सासे बर' होननानै सिनायथि होजायो बिनिखायनो जोङो बर' रावखौ जोंनि थांना थानाय इयुन जोलैनि थाखाय बर' रावखौनो बाहायनाय जायो बेनो जादों जोंनि आंगोथि आरो आंगोथिखौ सिनायथि होनो थाखायनो जों बर' सुबुंफ्रा बर' रावखौ जेरावबो फरायनाय लिरनाय जेरावखि जाया जोङो बर' रावखौनो बर' हिसाबै बर' राव बाहायनाय जायो बेनो जादों जोंनि बर'